हांवें म्हजो गॅरेज निवळ केला आनी तातूंत जायतें सामान हांवें एकठांय केलां म्हाका तें रिसायक्लींग करपाक जाय म्हाका मातशें सांगात की तुमी कसल्या प्रकाराच्यो वस्तू रिसायकलींग करूंक शकता म्हजे कडेन प्लास्टिकाचे कांय वस्तू आसात तशेंच कांय लोकडाचे वस्तू आसात हांवें सांगल्यो वस्तूच्यो रिसायकलींग करूंक शकता तशेंच हांव हे वस्तू तुमच्या मेरेन कशें पावयपाक शकता तें म्हाका सांगात